بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دستکاری جیسے فنون میں لگے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ مٹی کے برتن پر اپنی دستکاری کرتے ہیں جی جس سے مٹی کے برتن خوبصورت لگتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے لوگ بڑھی کا کام کرتے ہیں اور پلنگ صوفہ ٹیبل کرسی وغیرہ پر نئے نئے اور خوبصورت ڈیجائن بناتے ہیں جوکہ دیکھنے والے کو بہت اچھے لگتے ہیں اور اسی ڈیزائن کی وجہ سے ان پلنگوں کی رقم بھی بڑھ جاتی ہے اور جن پلنگوں میں دستکاری زیادہ نہیں ہوتی اس کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ دستکاری کا دور آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ پرانے زمانے میں تھا ہاں یہ الگ بات ہے اب لوگ دستکاری کے بجائے کیمپیوٹر کیمپیٹر لے ڈیزائن زیادہ پسند کرنے کرنے لگے ہیں اور دیکھنے میں کافی خوبصورت نظر آتے ہیں